नमस्ते नमस्ते कहाँ कैसे याद करी हैं हम भी हाँ हाँ खोले हैं हम राजातलावे विद्या गारमेंटस के नाम पर दुकान खोलें हैं अभी नई नई दुकान है बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आया है मेरे यहाँ और उलेन भी है बच्चों का पूरा जाड़े का गर्मी का हर चीज़ का कपड़ा है एक बार आइए थोड़ा यहाँ पर देखिए और आपको जो भी लेना हो लीजिए पसंद करिए ठीक आइए ठीक है वह समझ कर हम लगा देंगे आप चिंता मत करिए सोच समझ कर लगा देंगे आइए आगे तो आओ बच्चों का मतलब गर्मी का हाफ हाँ जी गर्मी का हाफ कपड़ा भी बेचते हैं और ठंड का भी पूरा कपड़ा हम लाए हैं ऊलेन का अभी हम नई नई दुकान खोले हैं अच्छा सा क्वालटी भी लाए हैं एक बार आप क्वालटी लेकर तो देखिए आइए हमारी दुकान पर जब आएँगी तब ना देखेंगी बहुत अच्छी अच्छी समान हम लाए हैं आइए आइए बहुत अच्छा है दीदी ठीक है ठीक है आइए हमने दुकान पर से आप आइए हम दुकान पर हैं

नमस्ते वह सुनिए और आपके अड़ोसी पड़ोस में हो तो कह दीजिए कि कम से कम कपड़ा नहीं लेना हो तो एक बार देखने के लिए भी आए हमारा कपड़ा आप देखेंगी तो जानेंगी हाँ कम से कम देखने के लिए तो आए हाँ हाँ पढ़ाओ पर हमारा दुकान है आप आइए एक बार उन लोगों को भी लाइए थोड़ा जब देखेंगी तभी तो समझ में आएगा कि सामान कैसा है तभी ना लेंगी सब सबको बड़े से लेकर छोटे तक का है जीरो साइज का भी है हमारे पास बिल्कुल अब तो गर्मी भी आने वाली है तो साथ में गर्मी का भी लाए हैं ठंड का भी है हाँ शादी ब्याह वाला भी कपड़ा लाए हैं शादी विवाह का भी कपड़ा लाए हैं नमस्ते